इ बोले क्या हमको फूल का पौधा चाहिए हम सुने सुने है क्या जो आपके यहाँ पौधे का मतलब दुकान है इसलिए हाँ तो हमको सही हरेक पौधा मिलता है वहाँ पर हाँ त हमको गुलाब का चाहिए उसके बाद ये जैसे एक पौधा एक पौधा का प्राइस कितना होगा और जैसे हम ज़्यादा और भी चाहिए जैसे कि हम ज़्यादा लेंगे तो फिर उतना ही प्राइस पड़ेगा अच्छा कुछ डिस्काउंट भी मिलता है डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलता है ओके और गुलाब का पौधा चाहिए उसके बाद सब्जियों का भी रखते हें न सब्जी का भी पौधा रखते हैं हाँ तो ठीक है

होता है न कितने फूल सूख भी जाता है जैसे लोग पौधा लागाते हैं तो सूख भी जाता है थोड़ा अच्छा वाला दीजिएगा ताज़ा अच्छा ठीक है और सब्जी और सब्जी का भी पौधा लेना है सर्दी का पौधा ही हरेक तरेह के रखते हैं सब्जी का भी पौधा रखते हैं जैसे हुआ हरेक हरेक सब्जी का मिलेगा

सब्जी का पौधा का प्राइस कितना होगा सब्जी का पौधा का प्राइस एक पौधा अगर ज़्यादा लेंगे तो डिस्काउंट होगा न ठीक है और सब्जी का पौधा भी अच्छा होना चाहिए ठीक है आएंगे हम ठीक है आज शाम हम लोग आते हैं वहाँ पर तब देख कर ले लेंगे